मैं ड्राइंग बनाने के पहले सबसे पहले देखती हूँ कि थीम क्या है या किस विषय पर बनाना है क्योंकि जिस समय मैं ड्राइंग बनाती हूँ तो मैं वहाँ परिवेश क्या है और किस तरह से मुझे ड्राइंग बनाना चाहिए या वहाँ के लोग व्यक्ति क्या पसंद करते हैं उस तरह की थीम मैं पहले बना लेती हूँ इसके बाद अपने मस्तिष्क में उस थीम को डाल लेती हूँ कि मुझे किस प्रकार से ड्राइंग बनाना है इसके लिए मैं सबसे पहले उसका डॉट के द्वारा रूपांकन करती हूँ इसके बाद कोई खास विषय या थीम है तो उसे अपनी आँखों के सामने कल्पना शक्ति के द्वारा सबसे पहले अपने मस्तिष्क में उतारती हूँ फिर इसके बाद धीरे धीरे अपनी आँखों के सामने उस चित्र को लाती हूँ जैसे ही वो चित्र मेरी आँखों के सामने आता है उसे दिमाग में बैठाने के बाद मैं धीरे धीरे उसे उसी प्रकार कोरे कागज़ पर यानि प्लेन कागज़ पे बनाना शुरू कर देती हूँ सबसे पहले तो मैं पेंसिल या किसी भी पतली सी चीज़ों के द्वारा उसे ड्राॅइंग करती हूँ इसके बाद जब मैं देख लेती हूँ कि पूरी तरह से वो चित्र बन गया है तब उसमें ब्रश के द्वारा कलर करने के बाद उस चित्र के जो उभार हैं जैसे नाक के पास या गालों का कपोल या अन्य हिस्सा जो भी ड्राइंग का है या इसी प्रकार कोई वृक्ष पेड़ उनको उभार लाना है तो उन चित्रों को मैं डार्क रंग से उसके पीछे वाले हिस्से को हल्के रंग से इस प्रकार मैं करती हूँ जिसके कारण से वो चित्र बहुत ही सुंदर और आकर्षक बन जाते हैं और सबसे पहले मैं उस थीम को अपने दिमाग में बसाती हूँ जैसे कि वर्तमान समय में कुछ थीम ऐसी कुछ विषय ऐसे चल रहे हैं जिसपे चित्रांकन करना बहुत ही आवश्यक है जैसे कि ये हमने सुना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन इसपे काफ़ी थीम बन चुकी है मैं इनसे ह अलग हटकर जिस प्रकार जल ही जीवन है या अन्य थीम पे चित्र बनाना पसंद करती हूँ और नगर में मेरी एक इसी प्रकार की एक थीम पे जो चित्रांकन हुआ था उसमें काफ़ी सराहा गया था और उसमें पारितोषिक भी प्राप्त किया था